नोंगौ आंनि जानबुं कम्पिउटार एबा लेपटप जेब्ला जेंना नुजायो जोङो माखासे समाव जोंनि जानबुंनि सिङाव थानाय हार्डवेर सफवेरफोर जुदि गाज्रि जायोब्ला जों साखाथियाव बेबायदिनि सफवेर रिपियारिं खालामग्रा माखासे बेगथिफोदनियाव थांनानै जोङो जोंनि गाज्रि जानाय बा जेंना जानाय लेपटप कम्पिउटारफोरखौ जोङो सुस्रांनो हायो जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि जेंना जेरै जानबुं कम्पिउटार लेपटपफोदनि जेंना जायोब्ला बेफोरखौ मोजाङै फाहामनो थाखाय गोबां बिदि सेन्टारफोर दङ जेरै अदालगुरि ए टावनाव जेरै हरसिंगा टंला बेबायदिनो खालायगाव बिदि गुबुन गुबुन सेन्टारफ्राव थांनानै जोङो जोंनि गाज्रि जानाय लेपटप जानबुं कम्पिउटारफोरखौ जोङो सोखाना फाहामनानै जों लानो हायो आरो बिथांमोननि फाहामनाय आर बिथांमोननि सारभिस खालामनायनि गेजेरजों जों मोजां जों कम्पिउटारखौ जों मोनफाफिननो हायो मोजां लेपटपखौ जों मोनफाफिननो हायो आर मोजां जों जानबुंखौ मोनफाफिननो हायो आं बिखिनिखौनो बुंनानै दोन्थ'नाय जाबाय